असांजी असांजे भारत में इस्पतालुनि में जेकी सुविधाऊं आहिनि उहो हिकु परसेंट बि कोन आहिनि जेकी इस इस्पतालुनि में सुविधाऊं खपनि ऊअं इन लाइ असांखे ॾाढो कमु कयो वञणो पवंदो जेकी इस्पतालुनि में डॉक्टर कोन आहिनि नर्सियूं कोन आहिनि एम्बुलेंस कोन आहिनि ॿियो त असांखे जेकियूं दवाऊं इस्तेमालु थियनि थियूं उहो दवाऊं बि कोन आहिनि ऐं सिस्टम जेको आहे इस्पतालि जो ॾाढो ई ख़राबु आहे असांजी हिन स्वास्थ्य वाह जो जेको सिस्टम आहे इनखे सुधारण लाइ असांखे ॾाढो ई महिनत करिणी पवंदी ऐं हिनखे इस्पतालुनि में वञो ॾिसो सफ़ाई कोन्हे सुबुह खां वञो अगरि कंहिंखे ॾेखारिणो आहे उन लाइ पर्ची कटारायो वरी उनखे लेन में लगे चार खां पंज कलाक उनखे लेन ई लेन में लॻे ऐं गंदगी इस्पतालियुनि में आहे डॉक्टर कोन आहिनि डॉक्टर मरीजु अगरि हज़ार आहिनि त उते डॉक्टर कुल पंज सत डॉक्टर आहिनि मशीनियूं कोन आहिनि एक्स रे मशीन कोन्हे ऐं असांजी सोनोग्राफ़ जी मशीन कोन्हे ऐं मंझंदि जो ॿी बजे खां अस्पताल में डॉक्टर ई कोन आहिनि शाम जो कोई इमरजेंसी केस थी वञे त असांजा माण्हू काॾे वञनि इस्पतालि में सुविधाऊं जनरेटर कोन आहिनि ऐं इस्पतालि में एम्बुलेंस जी सुविधाऊं कोन आहिनि एम्बुलेंस असांखे ॿाहिरां कराइणियूं पवंदियूं आहिनि एम्बुलेंस वारा वॾा वॾा असांखा पैसा था फ़ुरनि परेशानियूं असांखे एॾियूं आहिनि एॾियूं आहिनि कि असां कंहिंखे ॿुधायूं इस्पतालियुनि में डॉक्टर सुठा अचनि हुजणु खपनि दवाऊं जी असांखे ऑक्सीजन असांखे मिली सघे दवाऊं मिली सघनि असांखे एक्स रे थी सघनि सोनोग्राफ़ी थी सघे इनजे मथां असांजी सरकार खे सुठो कम करणु खपे ऐं सभिन खां वॾी असांजे नंढनि शहरनि में लूट मारी ॾाढी आहे जंहिंजे मथां इनखे कम कर असांजी सरकार खे कम करणु खपे ऐं हुते डॉक्टर खे ॾेखारण अचऊं था डॉक्टर पंहिंजी अस्पताल जी दवा न ॾई करे ॿारीहि इस्पतालि जी दवाऊं था ॾियनि इन मथां बि कमु कयज कजे वञिजे ऐं असांजी सरकार खे थोरो वधीक ध्यानु ध्यानु ॾिजे सिस्टम जे मथां जीअं असांखे परेशानियूं न थियनि जय झूलेलाल